हा पूनम साड़ी हेलो पूनम साड़ी सां ॻाल्हायो था अच्छा मां हीअ चवां थी मूंखे साड़ियूं खपनि मिली वेंदी साड़ी जीअं सिल्क में थी और ॿी बि जो तरीक़े जी थींदियूं आहिनि हो बि खपनि मूंखे वॻा बि खपनि मूंखे नंढनि ॿारनि जा बि वॻा खपनि मतिलब तव्हां वटि छा छा मिली वेंदो

अच्छा सभु मिली अच्छा ॿियो सिॿियल ठहियल मिलंदा आहिनि की छा सिर्फ़ु कपिड़ो मिलंदो आहे अच्छा त तव्हां सिबाइ करे जी मत जीअं मां कपिड़ो कोई पसंदि कयां त तव्हां सिबराइ करे ॾींदा आहियो की की असां पाण सिबायूं हूं अच्छा उहो त अच्छा ऐं छोकिरी जे लाइ हो खपे लेहंॻो खपे हो बि थी वेंदो और साड़ी छोकिरी जी शादी छोकिरी जी छोकिरी जी शादी लाइ साड़ी खपे वेॾीअ जे लाइ हा और ब्लाउज पेटीकोट हो सभु बि मिली वेंदा आहिनि अच्छा सभु तयार थीं वेंदो आहे अच्छा त बि साड़ी में मतिलब कहिड़ी सिल्क में और हुनमें छा चवंदा आहिनि सूती टेरीकोट हिन सभिनि में मिली वेंदनि

और जेंट्स बि कपिड़ा मिलदा आहिनि तव्हां वटि अच्छा अच्छा त हुते बि सिॿियल मिलंदा आहिनि की कपिड़ो मिलंदो आहे

त उते जो जेंट्स जो वॻा जो मिलंदा आहिनि जो पैंट शर्ट थी या जींस टॉप जींस या टी शर्ट अच्छा ॿियो ॿुधायो ॿियो छा छा आहे तव्हां वटि फ़्रॉक सूट फ़्रॉक सूट मिली वेंदो फ़्रॉक सूट फ़्रॉक सूट मिली वेंदा कपिड़ो ॿियो ॿुधायो अच्छा कलर में जो ज जाम तव्हां वटि जा जामुनी कलर जो मिली वेंदो

हिक मूंखे जं ज साड़ी खपे टमाटो कलर जी हिक रेड लाल में खपे लाल खपे बिल्कुलु कलर बिल्कुलु जीअं गुलनि जो जो थींदो आहे कलर जो पाईंदी आहिनि वेॾीअ में स हा जो जो दुल्हन जो थींदो आहे जो थींदो आहे दुल्हन जो वॻो साड़ी जो थींदी आहे जेको भरियल हूंदी आहे खूब बढ़िया उहे ई मिली वेंदी न मूंखे साड़ी बि वठिणी आहे लेहंॻो बि वठिणो आहे छो की ॿ ॿ आहिनि न हिक श शादी वखत बि हिक राति जो रिसेप्शन अथन त हुन लाइ बि खपे ॿिन्हीनि जे लाइ ॿ अलॻि अलॻि न न भाई ईअं आहे न की जॾहिं रिसेप्शन थींदो त हुनमें लेहंॻो पाईंदी बाक़ी शादीअ में त साड़ी असां में साड़ी हलंदी आहे त साड़ी पाईंदी ईअं आहे न असां में सभु जंहिंमें जीअं थींदो आहे रीति रिवाज त हूअं ई करदासीं न आहे की न त जीअं त ॿियो ॿुधायो असांजे असांजे हिक ॿार आहे नंढो चईं साले जो ॿार आहे छोकिरो आहे त हुनजे लाइ कपिड़ा मिली वेंदा हूं हूं हूं हा हु हु हा हुन जे लाइ चारि पंज वॻा वठिणा आहिनि छो की ॿार आहे न ख़राब वराब कंदो रहंदो आहे त तव्हां वटि हो बि मिलंदी आहे छा चोंपलियूं वोंपलियूं बि मिलंदी आहिनि हूं हूं और ॿियो तव्हांजे कोई सुञातल में हू दुकान अथव छा मेकअप वेकअप जी अच्छा सुञातल अथव दुकानु अच्छा ठीकु आहे ठीकु पोइ ठीकु आहे पोइ अची करे तव्हां खां मुलाकात कयूं था ठीकु आहे ठीकु हरि ओम